हले हाँ क्या आपकी सब्ज़ी की दुकान है हाँ मुझे कुछ सब्ज़ियाँ चाहिए थी जी आपके पास कितने प्रकार कि सब्ज़ियाँ हैं

जी रेट बताईए कि आलू कैसे दिया अपने भिंडी और बैंगन कैसे दिए अच्छा जी मुझे एक एक किलो सब्ज़ी चाहिए हैं आलू और बैंगन चाहिए मुझे एक किलो और चाहिए नहीं मुझे एक ही किलो चाहिए हैं दोनों सब्ज़ियाँ एक एक किलो ही चाहिए हैं तो आप उनका बता दें कि कितना पैसा है लगेगा हाँ जी ठीक है आपकी दुकान के बारे में बताएँ कहाँ पर है आपकी दुकान जी हाँ जी ठीक है जी ठीक है आपका नाम और बता दें आप मुझे तो मैं आपको कॉल कर लूँगी और जी जी ठीक है जी जी ठीक है तो मैं आपको थोड़ी देर से कॉल करती हूँ धन्यवाद जी जी हाँ पैक करके रख दीजिए आप जी जी हाँ हाँ जी जी ठीक है थैंक यू